आमच्या अं आमच्या बार्देस तालुक्यांत जायत्यो शिक्षण अं शिक्षण विद्यापिठां आसात जशें आग्नेल इंजिनीयरींग कॉलेज डि एम सी सेंट झेविर्यस सारस्वत सारस्वत परवरीची बीए बी एड जी आसा विद्याप्रबोधीनी कोलवाळे प्रा कोलवाळे प्रायवेट अ हॉटेल मेनेजमेंट आयटीआय अश्यो जायत्यो अं अशी जायती विद्यापिठां आसा आनी चडशे जे लोक आसा तांकां टिचींग अं टिचींग टिचींग प्रोफेशन जे आसा टिचींग अकांवटंट जे आसा अकांवटंट बेंकींग ते त्या विशयांत पसंद करतात